यहाँ सबसे अच्छा भाषा है हिन्दी जो हम लोगों बिहार में बोलते हैं मेरा गाँव में भी बोला जाता है हिन्दी भाषा हमलोग घर में भी बात करते हैं हिन्दी भाषा पूरा जगह डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ भी हिन्दी भाषा बोलते हैं इस्कूल भी जाते हैं पढ़ने के लिए वहाँ भी हिन्दी भाषा बोला जाता है जैसे कॉलेज में बोलते हैं इस्कूल में बोलते हैं प्राइवेट इस्कूल भी बोलते हैं हिन्दीए भाषा बोलते हैं जाते हैं वहाँ कहाँ कहता है अभी जैसे बेगूसराय हम लोग वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो नर्स है दीदी लोग तो वो भी हिन्दी में बात करते हैं हिन्दी अच्छा भाषा है सब लोग बोलते हैं हिन्दी में तो अच्छा लगता है पूरा भारत में बोला जाता हिन्दी भाषा हमलोग मातृ भाषा हिन्दी हुआ तो हम लोग भी घर में बच्चे लोग भी बोलते हैं हिन्दी में तब सिखाते हैं बच्चे लोगों की हिन्दी भी कि ऐसे बोलो हिन्दी में बच बे